ہیلو نمستے سر سر میری بات لکھنؤ ٹنڈن موبائل ہب اسٹور سے ہو رہی سر آپ کے وہاں سے لیپ ٹاپ چاہیے تھا مجھے تو وہ کیا پرائزز ہیں آپ کے لیپ ٹاپ کی آپ کے وہاں ہم ڈیل یا ایچ پی کا چاہ رہے ہیں ڈیل کمپنی کا یا ایچ پی کمپنی کا تو اگر ہم ڈیل کا لینا چاہیں تو اُس کی کیا پرائز ہے مینیمم ایک اچھا ڈیل کی پینتالیس سے اسٹارٹنگ ہے اچھا اچھا تو وارنٹی کیا ہے وارنٹی گارنٹی کیا ہے ڈیل کمپنی میں جو لیپ ٹاپ ہے ڈیل کمپنی وارنٹی بتا دیجیے اچھا اچھا ایک سال کی ہے تو سر ایسا ہے کہ ہم ایم آئی پر لینا چاہ رہے ہیں آپ کے وہاں سے لیپ ٹاپ ڈیل والا تو ایم آئی پہ تو آپ کے وہاں سے ملتا ہی ہوگا نا تو اگر ہم ایم آئی پر لینا چاہیں گے تو کیا ایم آئی بنے گی میری مہینے میں اچھا اچھا مطلب ہم چھ مہینے میں چھ مہینے کی ایم آئی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے وہاں سے لیپ ٹاپ کی تو پچپن سو بنے گی میرے خیال سے جہاں تک کہ اچھا اچھا اچھا اچھا اوہ اور ڈاکومنٹس وغیرہ کیا لگیں گے اچھا آدھار کارڈ پین کارڈ بینک اور میرے خیال سے اے ٹی ایم کارڈ بھی لگتا ہے شاید اچھا ہاں فوٹو کاپی لگتی ہے اور آدھار کارڈ کا جو پن ہے وہ اُس کا اے ٹی ایم کارڈ کا جو پن نمبر ہوتا ہے وہ بھی لگتا ہے اور الگ سے ایک نومنی بھی بھی لگتا ہے میرے خیال سے ایک نومنی نمبر بھی لگتا ہے اور الگ سے کسی اور کی مطلب کیا کہتے ہیں گواہی کے طور پر بھی لگانا پڑتا ہے کسی کو یہ سب ہوتا ہے یہ سب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ہم کو بھی پتہ ہے ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا تو آپ کی شاپ کس ٹائم کُھلی رہتی ہے چوبیسوں مطلب دِن میں کب سے کب تک کُھلا رہتا ہے آپ کا اسٹور جو ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا رات میں رات میں بارہ بجے تک اوہ اوہ اوہ اچھا اچھا مطلب ہم کسی بھی دِن آ سکتے ہیں مطلب سنڈے کو بھی تو کھلا ہی ہوتی ہوگی آپ کی دُکان اچھا اچھا اچھا تو سر یہی ہے کہ ہم آپ کے وہاں سے ایم آئی پہ لیپ ٹاپ لینا چاہ رہے تھے ہاں ہاں مل جائے گا نا اچھا اچھا اچھا تو ہفتے کسی بھی دِن آ سکتے ہیں ہم آپ کی شاپ پہ اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر آپ کی شاپ پہ آئیں گے ایم آئی پہ لیں گے آپ کے وہاں سے ایک دِن

ٹھیک ٹھیک اوکے سر